اگر ہم چھوٹے کاموں کا ذکر کریں تو ان میں آ جاتا ہے ہوٹل کا کام اس کے علاوہ بازار میں سبزی وغیرہ کا کپڑے کا کام اور اسی طرح کرانے کی دوکان پر بیٹھنا ان سارے کاموں سے میں واقف ہوں اور اگر مخصوص کام کا ذکر کروں تو ان میں آ جاتا ہے صوفے کا کام جو کہ میرے گھر والے بھی اس کام کو کرتے ہیں اور میں نے بھی کچھ دو سالوں سے اس کام میں اپنا وقت دیا ہے اور میرے نزدیک بہت ہی اچّھا کام ہے اور مجھے بہت اچّھے طریقے سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں صوفے میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کیسے بنتا ہے صوفہ ان سب کے بارے میں بہت اچّھی طریقے سے جانتا ہوں اس کے اندر سب سے پہلے لکڑی کا استعمال ہوتا ہے لکڑی سے پہلے اس کا فریم بنایا جاتا ہے اس کے بعد صوفہ لگتا ہے اس میں جو فام ہوتا ہے وہ لگتا ہے اور اس کے بعد کپڑے کے کٹنگ ہوتی ہے پھر کپڑے کی سلائی ہوتی ہے پھر اس میں کپڑا چڑھایا جاتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے اور پھر ہم نے بھی دو چار صوفے بنائے ہیں بہت ہی اچّھے طریقے سے بنائے ہیں اور صوفہ کئی طریقے سے بنتا ہے جیسے کہ ایک صوفہ کم بیڈ ہو گیا جو کہ آپ اس کو بیٹھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس پہ لیٹنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بیڈ بھی بن جاتا ہے اور وہ صوفہ بھی بن جاتا ہے وغیرہ وغیرہ